आज का युग जो है कम्प्यूटर का युग है कोई भी काम कम्प्यूटर के बिना हो ही नहीं सकता है या हो ही नहीं रहा क्योंकि जो है आज इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट में कम्प्यूटर या टेक्नोलॉजी जो भी है वो बहुत ही आवश्यक है हर व्यक्ति को इसको आना चाहिए सीखना चाहिए क्योंकि आज का युग आधुनिक युग है आधुनिक मतलब कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी की बहुत ही महत्व है कम्प्यूटर में बहुत सारे कोर्स आते हैं ए डी सी ए ट्रिपल सी ये सारे और इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स आते हैं जो है कम्प्यूटर हमें पढ़ना चाहिए सीखना चाहिए और ए डी सी ए जो आपका ये कोर्स है ये जो है ओपनिंग वाला कोर्स है जो स्टार्टिंग में कोर्स आता है उसको ए डी सी कहते हैं बाकी ट्रिपल सी है सारी चीज़ें हैं तो कंप्लीटली मुझे लगता है कि जो है कम्प्यूटर के बारे में सब कुछ सीखना चाहिए सबको जो है आना चाहिए और आज का युग कम्प्यूटर का युग है आज ज़्यादातर इस्कूलों में कम्प्यूटर की शिक्षा दी जाने लगी है कोई भी इस्कूल हो मोंटेसरी हो या जूनियर हो या सरकारी इस्कूल हो कोई भी इस्कूल हो चाहे उसमें कम्प्यूटर की शिक्षा दी जाने लगी है सबसे बढ़िया बात है कि जब हमारे ज़माने में कम्प्यूटर वम्प्यूटर तो था नहीं आज के ज़माने में कम्प्यूटर बहुत छोटे से स्तर से बच्चों को पढ़ाया जाने लगता है जिससे जो है छोटे छोटे बच्चों को भी कम्प्यूटर चलाना आ गया है ऐन्ड्रॉइड फोन चलाना आ गया है और वो चलाते हैं बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं बहुत से सारी चीज़ें हम नहीं जानते हैं लेकिन छोटे छोटे बच्चे कम्प्यूटर ज्ञान में जो है बहुत आगे जा रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है कम्प्यूटर में जो है सरकारी नौकरियों में भी कम्प्यूटर का विशेष काम हो के ज़्यादातर काम सरकारी डिपार्टमेंट या कहीं प्राइवेट हो कहीं भी हो आपको अगर कम्प्यूटर नहीं आता है तो आप काम नहीं कर सकते ज़्यादातर नौकरी या जॉब या जो बिज़नेस है ज़्यादातर जगह कम्प्यूटर का काम है कम्प्यूटर से जो है देखते हैं जो है बहुत सारी चीज़ें बहुत थोड़े समय में कर लेता है तो इसलिए मेरा कहना तो यही है कि हर व्यक्ति को कम्प्यूटर कोर्स करना चाहिए कम्प्यूटर सीखना चाहिए कम्प्यूटर से जो है पढ़ाई हो जाती है और जो है बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कम्प्यूटर से ट्रिपल सी कोर्स जो है एक कम्प्यूटर का होता है वो सरकारी नौकरियों में भी लगता है ट्रिपल सी का सर्टिफ़िकेट आपका है अगर तो जो है आप जो है नौकरी में अप्लीकेशन दे सकते हैं और जो है बाकी ए डी सी ए एक अपना नार्मल अपना कोर्स हो गया एक्सेल कोर्स होता है ए डी सी होता है ये सारे कोर्स कम्प्यूटर के अंतर्गत आते हैं और कम्प्यूटर के अलावा आजकल जो है ऐन्ड्रॉइड फोन की भी टेक्नोलॉजी चल गई है उससे भी जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको लेटर टाइप करना हो तो कम्प्यूटर आता है तो उससे एक प्रकार के शब्द जो है आप उसपे लेटर पे टाइप कर सकते हैं पहले टाइपराइटर होता था तो उसमें बार बार पेपर खींचना पड़ता था इसमें आप लेटर टाइप करते चले जाते हैं स्क्रीन पे आपका लिखता चला जाता है और एक क्लिक से आपका जो है वो पूरा लेटर प्रिन्ट होके प्रिन्टआउट होके बाहर निकल आता है तो ये सारी चीज़ें कम्प्यूटर से कोई जोड़ घटाना हो कोई फाइल सेव करनी हो और बहुत सारी चीज़ें कम्प्यूटर द्वारा हम लोग कर सकते हैं तो कम्प्यूटर आज के ज़माने में बहुत ही आवश्यक एक मशीन हो गई है इससे हम जो है बहुत सारे अपने काम बहुत आसानी से और बहुत ही शीघ्रता के द्वारा हम लोग अपने काम कर सकते हैं